अज्ज में तोआनू इयै सनान लग्गा जिल्लै अ'ऊं घर बेह्ला होन्ना ते में केह् करना होन्ना माए भुक्ख बड़ी लगदी ते जिसलै भुक्ख लगदी ते फिर घर जेल्लै मम्मी होंदी निं ते अ'ऊं केह् करना पैह्लें ते अ'ऊं जन्ना सरपैंचै दी दकाना पर उत्थां लैनी दस्सें दी मैगी मैगी लेइयै औना घर ते फिर ओह् बनानी बनानी कि'यां एह् मिगी ते माय सूप आह्ली पसंद गै निं औंदी बिच्च केईं लोक सूप आह्ली बनांदे ओह् ते माय पसंद निं आंदी ते रेही राहियै में केह् करना होन्ना अ'ऊं बनान्ना होन्ना तड़के आह्ली तड़के च पैह्लें गंढे टमाटर चीरियै हैं तेरे दी फिर कड़ाही चाढ़नी गैसा पर गैस भखाइयै तेल तेला तेल पाइयै बिच्च ते फ्ही लाना तड़का तड़का लाइयै ते मैगी सुट्टियै बिच्च ते ओह्दे च गै भुन्नियै बिच्च पाइयै पानी ते सुक्की सुक्की बनाई ते कसम करियै आखना टमाटो सास लेइयै ते मैगी खाने दा मजा गै कुछ होर होंदा अस बेह्ले बेहियै घर कम्म बी करी सकने आं हैनी ते रेही गल्ल फिर केईं बारी मूड़ बनी जंदा जेल्लै चाह् पीन दा चाह् कन्नै बी कुछ खाने गी मन करदा ते फिर बी केह् करना चाहिदा कि इ'यां दकानां जाइयै ते चुप करियै जाना ते फुल्ल बड़ियां लेई आनियां फुल्ल बड़ियां तलियै ते चुप करियै चाह् कन्नै खाई लैनियां केईं बारी अस टी वी दिखदे दिखदे बी इ'यां मतलब कि खाई लैन्ने होन्ने आं टी वी दिखदे दिखदे फुल्ल बड़ियां ते कन्नै चाह् मजा कुछ होर ऐ मैगी दे इलावा होर बी बड़ियां कुछ चीजां आई गेइयां लोक घर माय टमाटो चिप्स टमाटो चिप्स होई गे पकौड़े होई गे कुछ बी बनाई सकदे इ'यां केईं बारी जे बिच्च मूड़ करदा माय ते पकौड़े पकौड़े बी बनाई लैंदे बंदा चाह् कन्नै पकौड़े खंदा घर पकौड़े बी माय बड़े तरीके दे होंदे बिच्च कोई लोक आलू आह्ले बनांदे बिच्च कोई दूए बनांदे जियां कि पकौड़े लाई लैओ आलू आह्ले गोबी आह्ले अज्ज कल चले दे गै माय बड़े भांतियें दे ऐ ते चले दे गै बड़े भांति दे पकौड़े जेह्ड़े ते पकौड़े जियां लाई लैओ बेसन लेआ बेसन ते पैह्ले ते गंढे आह्ले बी बनांदे हे अज्जकल लोक गंढे पाइयै लून मर्च मसाला पाइयै तेला च भखाइयै ते बंदा पकौड़े बनाइयै ते हैं तेरे चाह् कन्नै खंदा दूआ नंबर जियां बिच्च केईं लोक इ'यां आलू दे चिप्स बनांदे हैनी आलू चिप्स दा केह् ऐ के कक्ख निं करना होंदा माय जनां चुप करियै आलू करेड़े इ'यां चिप्स आह्गर लेखा ते चिप्स तेलै च करियै फ्राई बंदा ओह्दे बी स्नैक्स बनी जंदे ओह्दे फर्स्ट क्लास ते ओह्दे कन्नै बंदा परौह्ने जेह्ड़े घर आए दे होंदे उ'नेंगी दिंदा ते कन्नै आपूं बी खंदा भैं होर बाकी इयां बाह्रा दियां बड़ियां फास्ट फूड चीजां होंदिया जियां लाई लैऔ समोसे बर्गर बड़ियां कुछ होर बी बंदा खाई लैंदा पर घर इ'यां जेह्ड़े असान बनदे न मैगी बिच्च ओह् पास्ता बी बनाई ओड़दे अज्जकल दे लोक एह् जेह्ड़ी माय दाल आंदी पंज रपेऽ दी केह् आखदे उसी मुंगी दी दाल ओह् बी लोक घर बनांदे कियां इ'यां बननी होंदी जियां मतलब कि लेई दाल लेई मुंगी दी ते लेइयै ते पैह्लें उसी धोइयै थोइयै ते फिर ओह् धुप्पा सकानी धुप्पै सकाइयै धुप्पै सकाइयै ते फिर ओह् केह् करना धुप्पा सकाइयै फिर पैह्लें उसी नचोड़ियै पूरा पानी कड्डियै ओह्दा दबारै इक बारी धोइयै फिर उसी दबारा सकाइयै हैन फिर उसी फ्राई करना तेला च तेलै च फ्राई करियै केह् करना फ्राई करियै ते फिर ओह्दा जिन्ना तेल होंदा ना जिन्ना तेल ओह्दे कन्नै लग्गे दा होंदा सारा बाह्र कड्डी लैना सारा इ'यां तेल लेइयै पेपर पुपर लेइयै ओह्दे कन्नै साफ करियै पूरा तेल बाह्र कड्डियै ते बस फिर तेल कड्डियै फिर ओह्दे बाद चाट मसाला पाइयै बंदा हैं तेरे दी चाह् कन्नै ओह् बी खाई लैंदा हैनी ते बिच्च लोक एह्दे ओह् बनांदे ब्रैड टोस्ट ब्रैड टोस्ट बी लोक चाह् कन्नै मतलब खाई लैंदे जियां घर कोई परौह्ना आए दा होऐ ते ब्रैड टोस्ट उ'नेंगी ते ओह् बनाना फिर ब्रैड लेइयै ते ते ब्रैड पर लाइयै ओह् कोई बी बटर लाई लैओ तुस भाएं आलूएं दा मसाला बनाई लैओ आलू दे मसाले च पाइयै ब्रैड दौनें साइडें दा जोड़ियै जियां जियां लोक कुल्चा निं बनांदे ते कुल्चे गी बस उस स्हाबै दा जोड़ियै ते ओह् इ'यां बनाई लैओ ते इ'यां ओह्दे बाद टोस्ट करी ओडो उसी टोस्ट आह्ली अज्जकल माय मशीनां चली दियां न टोस्ट आह्ली मशीनां चली दियां न अज्जकल ते मेन स्नैक्स दी थाह्र अज्जकल बेल पूड़ी ते माए आम होई गेदी बेल पूड़ी च केह् करदे लोक कि इयां इक मिक्सचर लेई आंदी ओह्दे कन्नै ओह् जाइयै मिक्सचर लेई आनियै ते बिच्च टमाटर गंढे सब कुछ चीरियै बिच्च कुरकुरे लेई आंदे कुककुरे कुरकुरे बी हां कुरकरे बिच्च पाई ले होर कोई दूई त्री चीज जियां कोई पाई लेई बिच्च जियां होई गेआ निम्बू होई गेआ हैनी पाई ले पूरे पैह्लें गंढे चीरियै टमाटर चीरियै ओह् मिक्सचरै बिच्च पाइयै चिप्स चुप्स पाइयै बिच्च कुरकुरे पाइयै उप्पर निम्बू नचोड़ियै बंदा ओह् ते माए फस्ट क्लास न फस्ट क्लास सनैक्स होंदी ऐ ओह् बड़ी सोह्ननी ओह् बी लोग इ'यां कोई आए दा परौह्ना घर देई सकदा हैनी जां आपूं बंदा जिसलै टी वी दिखदा उस टैम खंदा फिर उस तो बाद होर बी बड़ी चाल्ली दियां सनैक्सां न अज्जकल माए ओह्दा चले दा बड़ा ट्रैंड ऐ चले दा अज्जकल ओह्दा चले दे केह् आखदे उसी फ्रैंच फ्राई हां फ्रैंच फ्राई दा जे फ्रैंच फ्राई दा अज्जकल बड़ा ओह् चले दा ऐ भाई अज्जकल लोक बड़े खंदे न फ्रैंच फ्राई माए होंदे केह् लम्में लम्में आलू आलू गी केह् करदे इयां लम्में लम्में आलू कट्टियै लम्में लम्में लम्में लम्में आलू कट्टियै ते उसी केह् करना केह् आखदे मसाला जेहा लाइयै इ'यां पता निं मसाला लाइयै फ्ही केह् आखदे जियां हल्दी होई गेई बिच्च कोई इक दो मसाला होर होई गेआ उसी इयां थोह्ड़ा लिक्कड़ जेहा बनाइयै ते ओह्दे च कड्ढदे फिर उसी बेसनै च पाइयै बस भाई अज्जकल उ'ऐ बड़े चढ़दे ते उसी केह् आखदे फ्रैेंच फ्राई फ्रैंच फ्राई गै बड़े चले दे अज्जकल चले दे दूए नंबर माए अज्जकल मोमो मोमोस च केह् होंदा मोमो बी अज्जकल लोग बड़े खंदे भाई कोई खंदा स्टीम आह्ले ते कोई खंदा फ्राई आह्ले ते मोमो बी बनी जंदे न घर ते ओह् बनाइयै मैदे दे बिच्च स्टफिंग जी करदे जेह्ड़ी बनाइयै मसाला पाइयै बिच्च ते केईं जि'नें स्टीम खाने तुसें स्टीम आह्ले दे जेह्ड़े दूए होंदे ओह् फ्राई आह्ले बंदे तेलै च फ्राई करियै खाई लैंदा ऐ हैनी होर जेह्ड़े स्नैक्स इ'यां लोक चिप्स चुप्स कोई बिस्कुट देई ओड़दा इयां मेन ते इ'यै ऐ कि फुल्ल बड़ियां होई गेइयां फुल्ल बड़ियां ते इयां लोक मैंटै तलियै इ'यां तेलै च पाइयै तलियै ते इ'यां चाह् कन्नै चल बंदा खाई लैंदा हैनी ते होर बी बड़ी चीजां न जेह्ड़े लोक खंदे न मेन ते फुल्ल बड़ियां ते इयै जेह्ड़े पास्ता पूस्ता होई गेआ इ'यै लोग खंदे न जादातर होर स्नैक्स ते इ'यां बड़ियां फास्ट फूड इ'यां बत्थेरे मिली जंदे न